सर मां रमेश गोपलाणी आदिपुर में रहंदो आहियां मूंखे पंहिंजे मकान जे मथां टेवणा ठाहिणो आहे त हुनजे लाइ मूखे कमु कम जे लाइ मूंखे पंहिंजो पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी सो तव्हां सां वेनिती आहे हिनजी कुर्ब करे पाणी टैंकर जो ॾियण जो बंदोबस्तु करे ॾींदा त जीअं मूंखे कमु कमु कराइण में अॻियां सहूलियत थिए ऐं का अरिचाई अरिचन न अचे इनकरे पाणीअ जो सहूलियत करे ॾींदा हिन लाइ तव्हां जहिड़ो मां शुक्रुगुज़ार रहंदमि धन्यवादु